पूर्णियामे बरसामे कोन तरह बदलाव आयल छी खास अपन अर्थव्यवस्था या बुनियादी ढांचा मामलामे एहि परिवर्तनमे कोन कोन कारक योगदान देल यऽ आओर ओतऽ रहनिहार लोकके जीवनपर एकर कोन तरहके प्रभाव पड़ल अछि पूर्णियामे ढ़ेर पानि जल जमाव भेल जाइ छियै सड़कमे गाड़ी सभके बहुत सारा दुर्घटना भेल छियै पूर्णियामे जल जमाव रहै छियै बारिस काफी होइ छियै पूर्णियामे